हाँ नमस्कार बोलें समस्तीपुर जिला में खेती होता आलू आर के जी कैसे कैसे करते हैं जी हाँ वो बेच के कै दोनो हो हो तो आलू कैसे बेचते हैं और मक्का कैसे मक्का और कौनसा फसल उबजाते हैं आप समस्तीपुर जिले में जी तो कैसे बेचते हैं आप जी जी जी मतलब सब्जी सब का रेट जो है सो ज्यादा ही चल रहा है समस्तीपुर जिले में ना जी आलू का भी ज्यादा हो गिया आलू का भी ज्यादा हो गया अठारह सौ का मक्का अभी मक्का में तो समय है

जी मटर कैसे देते हैं मटर हाँ गेहूँ का खेती होता है ना समस्तीपुर जिले में गेहूँ का आ सरसों का भी कैसे उपजाते हैं जी

जी तो

तैयार करते उम्म झार के तब उसका आर कौनसा जिले में जी और कौनसा आम समस्तीपुर में उम्म अथी का बजरा उजरा का भी खेती होता है जी तो वो कैसे बिकता है जी जी तो ठीक है तो आएं पास आके बात कर लेते हैं ठीक है रखते हैं नमस्कार